मुझे क्रिकेट मैच देखना बहुत अच्छा लगता है जैसे कि जो क्रिकेट होता है वो मुझे टी वी पर ओ टी टी प्लेटफार्म पर और मैं यूट्यूब पर भी देखतीं हूँ जैसे ओ टी टी प्लेटफार्म डिज्नी हॉटस्टार हुआ ऐसी जगह में देखती हूँ बाकि मैं मेरे दोस्तों के साथ भी देखती हूँ और मुझे क्रिकेट इतना पसंद है कि मैं अकेले में भी देखना पसंद करती हूँ और अगर दोस्त हो तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगता है क्रिकेट मैच उनके साथ में देखना